हेलो

प्रणाम सर सर आइ बचबाके मतलब बोखार भऽ गेल छै इएह चलते इसकुल नहि भेजलिए हँ सीर सीरिअस बोखार छै ओकरा हॉस्पिटल लऽ जाइके पड़तै ताहि दुआरे आइ नहि भेजलिए इसकुल हँ बहुत बीमार बीमार रहै दुइ चारि दिनसँ बहुते सीरिअस रहै तऽ वएह चलते बच्चाके कहलिए इसकुल आइ नहि जइऔ नहि जा से मास्टरजी से कहिके छुट्टी मँगा देब हँ खाना पीना तनि मनि खाइ हइ नहि खाइ हइ सीरिअस हइ बहुत नहि ढङ्गसँ खाना नहि खाइ छै बहुते सीरिअस छै हँ तऽ कि करिए बहुते सीरिअस छै ने इएह चलते नहि भेजलिए सर एकर इसकुल लऽ जाइ छिए जाइ छिए पटना लऽ जाइ छिए ओकरा देखबैलए नहि हँ तऽ हँ तऽ गामवला डॉक्टरके देखेने छलिए तऽ कहै हइ आब यहाँ सीरिअस हो जाइ हमसब से नहीं सँभलेगा तऽ इसीलिए हम हम लऽ कऽ जाइ छलिए हँ ठीक हइ तऽ बढ़िआँ छै ने ओकरा देखबैलए लऽ जाइ छिए मतलब वहाँ जेबै तऽ कि पोजिशन हेतै ताले दवाइ गाड़ीमे दवाइ बीरो चलि रहलै हँ जाइ छिए बढ़िआँसँ देखेबै तऽ वएह चलते हँ तऽ डॉक्टरके पास जाइ छिए देखेबै बढ़िआँसँ तऽ ठीक ठीक हो जेतै तऽ ठीक हइ भगवान दुआसँ ठीक हो जाए इएह चलते इएह चलते हम डॉक्टरके देखबैलए जाइ छिए लऽ कऽ आब देखिऔ वहाँ कि पोजिशन होइ छै हॉस्पिटल पहुँचबै तभिए ने किछु हेतै

ठीक हइ हम अभी अभी तऽ जेबे करै छी अभी पहुँचैमे लागतै आब दुइ तीन चारि घण्टा लागतै तऽ पहुँच जेबै ने तखन फोन करब अहाँके तऽ बता देब जे हँ कि हेतै हँ तऽ अहाँ आओरके दुआ हइ तऽ ठीक होइए जेतै ने कनि देखिऔ हँ बढ़िआँ बढ़िआँसँ जाँच हँ ठीक हइ बढ़िआँसँ जाँच पड़ताल करबा देबै तकर बाद दवा दिएबै तऽ सब ठीक हेतै नहि तऽ अहाँसभ सभ करिऔ सभ दुआ जे ठीक हो जाइ नीके नाले ठीक छै ने ठीक हइ तऽ अहाँसभके आशीर्वाद हइ तऽ होइए जेतै ठीक कनि अहाँसभ दुआ करबै हँ ठीक हइ